आज काल भुरग्यांक बऱ्यो कॉलेजी मेळप खूब गरजेचें जालां आतां बरी कॉलेज म्हळ्यार फक्त बरें शिक्षण न्हय तर ताचो इनफ्रास्ट्रक्चर ताचो कॅम्पस ताच्यो टिचरी हें सगळें भुरग्यांक गरजेचें जालां त्या ह्यो सगळ्यो गोश्टी लक्षान दवरूनच भुरगीं कॉलेज चूज करतात भुरगीं चडशीं कॉमर्स आनी सायन्स ह्यो दोन स्ट्रिमी चूज करतात ताचे बरोबरूच खुबशीं भुरगीं आतां बीएडूय करपाक वतात इंजिनियरींग तर सामको कॉमन कोर्स जाला जीं भुरगीं खुबूच हुशार आसतात ती मेडिकल कोर्सांनी बी भाग घेतात